गाछ लगबैत छियै मनरेगोमे लगेलियै हन गाछ तब गाछ बिरिछ लगबैत छियै अमदुरके लगबैत छियै गाछ आमके लगबैत छियै कटहरके लगबैत छियै केलाके गाछ लगबैत छियै तऽ केलामे केलाकऽ गाछ लगबैत छियै तऽ ओहिमे पानि दै छियै ओनाही तीन सा तीन तीन महिनाक बाद चारि महिनाके बाद ओकरा सेबा सत्कारमे लगल रहैत छियै तब घौर दै छै केला

फल बढ़िआँ फड़ै हँ बड़हरके से गाछ लगबैत छियै हमरा आब नीमके गाछ लगबैत छियै नीमके गाछ लगबैत छियै हबा बढ़िआँ देत एहि खातिर लगबैत छियै जे फूलके गमलामे लगबैत छियै फूलके जे पूजापाठ करि सकैत छियै ई सब पौधाभी लगेनाइ भी जरूरी छै हबा देतै हमरा तोरा हबा दै छै बहुत अच्छा अगल बगलमे छियै लगैने बाड़ीमे छियै लगैने बाड़ीमे छियै कटहरके गाछ लगैने आमके महुआके जैसे मनेजराके अर्जुनके गाछ लगैने छियै सबकिछुके गाछ लगैने छियै तऽ ओहिमे सेबा सत्कार करैत छियै अर्जुनके आरो एगो सिरिशके गाछ छै बहुत बहुत अच्छा छै ओहिमे सेबा सत्कार करै छियै जे ओ फल देतै आम फड़ैत छै कभी हबामे थोड़े गिर जाइत छै थोड़े रहैत छै लटकल तऽ आम भी फैदा तऽ महुआके दिनमे महुआ आब चैतक बाद बैसाख जेठमे महुआ गिरतै महुआ से भी ओकरा चुनिके रखैत छियै सुखाइके महुआके भी काम आबैत छै बहुत बेच लै छियै थोड़े खाइत छियै ओन्ने कटहरके दिनमे आबैत छै साओनमे नागपञ्चमीमे कटहर बिकाइ छियै कटहर लगबै छियै तऽ ओहो फैदेके चीज छै कि केला लगबै छियै केलोके घौर मने बेचैत छियै कभी बेचो लै छियै कभी बालबच्चा खाइत छै तऽ ई सब पौधो लगैनाइ बहुत जरूरी छै पौधा लगबैसे हमरा अगल बगलके सब हबा आ दै छै बहुत अच्छा हबा तक छाँहमे गाछके छाँहमे बालबच्चा खेलैत छै रहैत छै गाय माल बकरीभी आरामसे रहैत छै छाहरिमे पेड़ पौधाभी लगैनाइ बहुत जरूरी छै मनरेगामे भी सगर बहुत पहिलहिए जाइकऽ सरकार रुपिआ भी देलकै हँ कहियौ ने दश बारह हजार रुपा देलकै सरकार अहाँ बोनमे सरकारीभी लगेलियै थोड़े अपन भी लगेलियै खरीदके तब ओहिमे पेड़ जैसे बालबच्चाके पालैत छियै ओनाही बिरिछभी पालल करैत छै बालबच्चाके तरह बहुत अच्छा होइत छै जे जैसे बिरिछ छाँव दै छै हमरा ओनाही बालबच्चाभी छाँव दै छै आबैत छै तऽ प्रेम भाबसे प्रेम जतेक प्रेम भाब से हम ओकरा लगेलियै हँ ओतेक प्रेम भाब से ओहो दै छै प्रेम भाब जे हमहुँ ओकरा तक सुख करैत छियै गाछ कऽ तर बैठै छियै हबा पीयै छियै तऽ ओ पेड़ पौधा लगबै से ओहिपर सीमके लगा दै छियै ओहिपर लतरि जाइत छै तऽ सीम भी बहुत फड़ैत छै ओहो खाइत छियै ओ जङ्गल झाड़बला लत्ती अगर लत्तरि गेलै तऽ ओ मालजाल हम्मर खाइत छै बकरी खाइत छै कटहरके पत्ता काटि काटि बकरीके खिलबै छियै पाठाके खिलबै छियै तऽ इहोमे अनेक प्रकारके सीख छै जे सुख सुबिधा मिलैत छै ओ पेड़ पौधाभी लगबैमे बहुत तऽ सुख सुबिधा छै जे जामुन लगाइ दै छियै जामुनभी बालबच्चा खाइ छै जामुनकेभी गाछ लगैने छियै

कटहरभी लगैने छियै तऽ ओहिमे सब्जीभी खाइ छियै कटहरके आओर कटहर पकैत छै तऽ पक्कलभी खाइत छै बालबच्चा तऽ ओइसही आम फड़ैत छै तऽ ओकर अँचारभी बनबैत छियै आम के तोड़ैत छियै तऽ ओहिके बाद कारबेट दएक पकबैत छियै तऽ आमभी खाइ छियै तऽ सब पेड़ लगबै छियै ओकरामे आशा लगैने रहैत छियै जे हँ हम लगैलियै तऽ एकदिन खैबै खैबै तऽ जरूर तऽ ओनाही बालबच्चाके भी लोग पालै छियै तऽ एकदिन पढ़ि लिखके जुआन होयतै कमाइके हमरा माइबापके देखतै तऽ ओनाही बहुत सुन्दर रहैत छै जे मन ई सब ओ साफ सफाइ ओ सगरे रखै से तब ओकर संस्कार बढ़ै छै साफ सफाइ नहि रखबै तऽ ओ ओहिमे पानि नहि देबै फेर ओ गाछ बिरिछ तऽ सुखि जैतै आइकाल्हिके ओकरामे सेबा करै लए पड़ैत छै ओकरा ध्यानमे रखै लए पड़ै छै तब ओ गाछ बिरिछ सब होइत छै आ नहि तऽ अनठाइ देबै ओ बेलोके गाछ लगेने छियै गर्मीके दिनमे बेल फड़ैत छै ओ बहुत आदमी मँगए लए अबैत छै तऽ कभी बेचियो लै छियै कभी अइसहियो दए दै छियै कभी खयबो करैत छियै जे बेलो आरो बहुत कामके चीज छियै ठंढा गर्मीके दिनमे खाइ छियै बेल लगैने छियै